ہیلو سر میں پوچھ رہا تھا آپ موبائل شاپ سے بول رہے ہیں جی مجھے نا نیا ون پلس موبائل لینا تھا تو آپ کے پاس اویلیبل ہوگا ادر آپشنس بھی دیکھ سکتا ہوں بٹ میرے کو نا ون پلس ہی لینا ہے جو ابھی لیٹسٹ ہے نا وہی مجھے لینا ہے تو میں جی جی جی تو اس کی پرائس کیا ہے سر جی اور یہ ریڈمی کے لیٹسٹ موبائل ابھی کون سے ہیں اچھا اچھا اچھا تو سر میں یہ پوچھ رہا تھا نا کہ آپ کی شاپ شاپ کا ایڈریس کہاں ہے شاپ کا ایڈریس بتا دیتے تو بہتر رہتا اچھا اچھا اچھا تو سر اس کی اوپننگ اور کلوزنگ ٹائم کیا ہوے اچھا اچھا اور پورا ویک اوپن رہتی ہیں دکان اچھا اور سر یہ ای ایم آئی سر میں یہاں سے بول رہا تھا راجستھان جے پور جی سر میں یہ پوچھ رہا تھا یہ ای ایم آئی میں کیا رہے گا اس کا سین ای ایم آئی میں ہو جائے گا نہیں نہیں ای ایم آئی ای مائی ای ایم آئی ہو جائے گی ای ایم آئی میں ای ایم آئی کہہ رہا ہوں سر اچھا اچھا اچھا ای ایم آئی میں کتنے کا پڑے گا جیسے آپ بتا رہے ہیں پچیس کا ہے تو ای ایم آئی میں کتنے کا پڑ جائے گا اچھا اور کیش میں کتنے کا پڑے گا اچھا اچھا اچھا چلیے آپ نا مجھے اپنا ایڈریس ایک بار شیئر بھی کر دیے گا تو جی جی جی جی بالکل بہت بہت دھنیہ واد سر ٹھیک ٹھیک